یہاں پرانے موبائل میں مکھیہ روپ سے کال اور ٹیکسٹ سندیس بھیجنے کے لیے کیا جاتا تھا ابھی عام طور پر ہم اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں جس میں ہائی اسپیڈ ڈیٹا اور گوگل جیسے سرچ انجن پہ آسانی سے اسے کسی بھی جانکاری کو لے لیتے ہیں اور ٹوز پہلے کی فون میں ٹو جی تھری جی پہ نربھر تھا جوکہ کچھ بھی سرچ یا کچھ کام میں بہت کٹھنائی ہوتی تھی لیکن ابھی اسمارٹ فون میں فائیو جی فور جی ڈیٹا کی وجہ سے جیسے گیمنگ اسٹریمنگ یہ سب آسانی سے ہو جاتا تھا پہلے کے مقابلے ابھی ڈیٹا پیک میں زیادہ پیسے لگتے ہیں پہلے سو دو سو روپے میں ہو جاتے تھے ابھی تین ساڑھے تین سو روپے کا پر منتھ ریچارج کرانا پڑتا ہے اور نئے اور پرانے میں بہت فرق ہے پہلے کے موبائل میں صرف آپ فون ہی کر سکتے تھے ایک سیمت سادھن ہوتا تھا لیکن ابھی بہت ساری سویدھائیں ہیں آسانی سے ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی مارکیٹ میں بہت سارے موبائل بکتے ہیں جو آسانی سے یہ ساری سویدھا اپلبدھ ہو جاتی